हांव एक स्कूल टिचर म्हाका भुरग्यांक शिकोवपाक आवडटा हो जावन आसा म्हजो करियर हाकाच लागून म्हाका म्हयन्यांचो पागार मेळटा पण गायन करपाक जावन आसा म्हजें पॅशन जेन्ना हांव गायतां तेन्ना म्हजें तन मन शांत जाता आनी ही शांती एका टिचरीक गरजेची